میرے ارد گرد بہت سی ٹیکنالوجی ہیں جیسے موبائل فون انٹرنیٹ کمپیوٹر اے ٹی ایم مشینیں اور آن لائن ایپس ان سب سے زندگی کو بہت آسان بنایا دیا ہے مثال کے طور پر موبائل کے ذریعے میں آسانی سے لوگوں سے رابطہ کر سکتا ہوں انٹرنیٹ سے معلومات حاصل کر سکتا ہوں اور آن لائن شاپنگ یا بل جمع کرا سکتا ہوں تعلیم علاج اور سفر کے شعبوں میں بھی ٹیکنالوجی نے بہت ہی سہولت ادا کی ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے وقت اور محنت دونوں کی بچت ہوتی ہے اور زندگی پہلے سے زیادہ پر امن ہو گئی ہے